हाँ मैंने एमेजाॅन से एक एग्जाम सेन्टर बुक बनाई बुलाई थी जोकि अच्छे थी उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी बट पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई थी बुक का जो ऊपरी कवर है वो देखने में बहुत ही सुन्दर है और अच्छे कागज़ का बना हुआ है बुक के अन्दर भी फेयर कागज़ का यूज़ किया गया है तो फेयर कागज़ में कागज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बुक का फॉन्ट का साईज़ प्रॉपर फॉर्मेट में है तो साईज़ का बढ़ियाँ होने के कारण बस देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही है साथ ही बुक में कई जगह पर ब आपके बाॅटम मार्क्स का यूज़ भी किया गया है उसमें आपको रील आपका जो बाॅटम मार्क है आपका एक बुक मार्क भी यूज़ किया गया है तो वे कहीं बहुत ही एट्रेक्टिव बुक है बहुत अच्छी बुक है पढ़ने में भी अच्छी है साथ ही एक बड़े फॉन्ट होने के कारण इसको कोई जैसे कम दृष्टि के जिस व्यक्ति का विजन कम है तो वह भी प्राॅपर्ली इसको पढ़ सकता है फॉन्ट का प्रॉपर यूज़ किया गया है सभी जगह पर बढ़ियाँ तरीके से लिखावट है और बुक को बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है